مجھے بچپن سے ہی دوڑنے کا شوق تھا اور میں روزانہ ہر دن کچھ وقت نکالتا تھا دوڑنے کے لیے صبح اور شام جس کی وجہ سے دوڑنا میرا معمول بن گیا تھا اور یہی معمول یہی پریکٹس مجھے اپنے اہداف کو طے کرنے میں مدد بھی کرتا ہے میں دوسرے لوگوں کو یہی مشورہ دوں گا جو دوڑ جو دوڑ کے میدان میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ ہر دن صبح اور شام ایک وقت متعین کریں کچھ کلو میٹر دوڑنے کے لیے اور یہ بھی متعین کریں کہ ایک کلو میٹر میں کتنے منٹ دوڑنا ہے اور اتنے منٹ کے اندر وہ فاصلہ طے کریں کہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو اپنے مشن کو اپنے اہداف کو پا سکتے ہیں حاصل کر سکتے ہیں اور دنیا میں میرا سب سے پسندیدہ رنر جو ہیں وہ ہیں